سلام علیکم ہاں ٹھیک ہے ہاں بولیے ہم بھی سپول ضلع سے بھی بول رہے ہیں ہاں ہاں ہمارے پاس ہاں ہاں ہمارے پاس ہر چیز کا کا پیڑ ہے ہے چلیے آم کا دس پیڑ لیجئے لیچی دس کا دس پیڑ دال دس پیڑ کون چیز آپ ہم کو بتائیے آپ جیسے آم کا میرے آم کا میرے یہاں چار سو سے چھ سو تک میں ملتا ہاں ہم سب ہو جائے گا آرو بتا رہے ہیں جیسے آپ کو کا لینا ہے کا ہزار سے پندرہ تک میں ہوا ہیلو ٹھیک ہے ہم اب ریٹ ایک بار اور سن لیجیے سب کا ریٹ جیسے آپ کو لینا لیچی کا لینا آ وہ ہزار سے دو ہزار تک میں ہوگا اس کا پیڑ ہاں کم نہیں ہوگا کم ایک دو ایک سو ڈیڑھ سو کریں گے کم یہ سب میں اتنا مارجن نہیں ہوتا جی

پپیتا ہے تو بہت مہنگا ہے سر آپ نہیں لے پائیے گا پپیتا کا چار ہزار سے شروع ہوتا ہے کم کر دیں گے کم کر دیں گے چار سو پانچ سو کم کر دیں گے اور کیا کریں گے کم ٹھیک ہے ایک گھنٹہ میں آئیے